नमस्ते भैया कहे रहे थे कहे रहे थे दूध दूध चहिए था दूध चहिए था दूध कैसे है कैसे है भैंस का और गाय का कैसे है अच्छा तो हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए था हाँ शादी है शादी है दूध दूध भी चाहिए था पनीर भी चाहिए था पनीर भी मिल जाएगी क्या आपके यहाँ ओके शुद्ध पनीर घी मक्खन अच्छा रेट कैसे है दूध का भैंस का दूध है अच्छा गाय का कैसे है और पनीर कैसे है तीन सौ रुपये अच्छा तीन सौ बीस तो जैसे हमको ज्यादा एमाउंट में चाहिए तो कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ मिलेगा अच्छा बीस परसेंट दूध पर कुछ दूध भी हमको लगभग चाहिए बीस से पचीस लीटर प्रति लीटर पाँच रुपये

हाँ ज्यादा ही क्वान्टिटी में कहे तो रहे हैं बीस से पच्चीस लीटर हाँ कम से कम

अच्छा अच्छा ऐसे तो चलिए तो पनीर हम घर ही में फड़वा लेंगे और हमको दो कुंटल दूध दे दीजिए हाँ तो शुद्ध है सब कुछ अरे इतना इतना इतना हम पहेचानते थोड़ी हैं दूध में कोई पानी मिलेगा मिला देगा तो कैसे कोई पहेचानेगा हाँ तो तब तो हाँ तब तो पता चल जाएगा जैसे दूध का अगर खोआ बनाना हो तो उसमें कैसे पता चलेगा अच्छा तो कितने अच्छा तो जो जैसे जो भैंस का दूध होता है वो कितने लीटर में एक के जी ये खोआ होता है अच्छा अच्छा चलिए अच्छा ठीक है अगर सुझता है तो आ रहे हैं फिर आपके यहाँ तब लेंगे अच्छा अच्छा अच्छा फिर हाँ हाँ हाँ सही है बयाना दे देंगे थोड़ा सा इक इस्टेबल हो जाता कि हाँ कस्टमर आएगा

चलिए ठीक है भैया तो जैसे ही हमको टाइम मिलता है और हम आपके यहाँ आते हैं ठीक भैया नमस्ते